हेल' ओ

मा खामानि खामानि मावनो ओ हेल' खोनादों औ खामानि मावनो ए ओ ओमफ्राय हाजिरा ना औ हाजिरा ना मास हिसाब हाजिरा ना मास हिसाब हाजिरा ना मास हाजिरा नोंसो आंथ' हाजिराब्लाबो जायो मास हिसाबब्लाबो जायो

दे मासखौनो औ फैसा थायाना औ ओंखायनो होम्बालाय औ मासावब्ला बिदिनो माबा होनोसै आङो र' हाजिराब्ला मासाव मासाव नों बेसेबां लुबैयो पास हाजार सारि हाजारब्ला जाया सारि हाजार लादो ना खमद्रायो खमद्रायो सारे सारि जाया खामानिया मेलला ओमफ्राय माबा नांगौसो ए अमा अमा थास' रुनाय अमा आदार होनायसो मालाबा मालाबा अमा खि सुनाय बिसो बेनो खामानियाथ' नोङो सानसेयाव नों फुङाव खेबसे आदार होबाय ओमफ्राय इसे खि सुबाय ओमफ्राय बेलासियाव इसे इसे आदार होबाय ओमफ्राय बिदिनो सानसे बा साननै थानानै आदार रुनाय बेल' होम्बालाय सारि सारे सारिखौनो लादो सारे सारिखौनो लादो सारे सारि होबाय आं ओ हेल' खोनायाखै सारि हाजार फास्स' होबाय आं जाबाय औ औ जाबायना औ औ दे होमब्ला दे होमब्ला दोननोसै जाबायदा औ दे होमब्ला दोनदो दे औ फैदोल' गाबोननिफ्राय फैदोदे औ गाबोननिफ्राय फुङाव फैजेनदो औ दे दे होमब्ला दोननोसै औ दे